جب مجھے تیراکی کا دل کرتا ہے تو میں اپنے گاؤں میں موجود ایک واٹر پارک میں جاتا ہوں اور وہاں تیراکی کرتا ہوں لیکن وہاں پر جاتے وقت اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جو مجھے ڈوبنے سے بچا سکے کیونکہ واٹر پارک میں ڈوبنے کا خوف نہیں ہوتا لیکن جب ہم کھلے میں کھلے پانی میں تیراکی کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ ایک ٹیوب لے لیتے ہیں اور پھر اس میں ہوا بھر لیتے ہیں اور اس کے سہارے تیرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور ہم اس کے سہارے جب تیرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا اور ہم کھلے پانی میں اس کے سہارے تیرتے رہتے ہیں اور پھر ہم چٹانوں یا پھسلن والی جگہ یا جھاڑیوں یا تیز پانی کے بہاؤ کی طرف جانے سے احتراز کرتے ہیں کیونکہ تیز پانی کے بہاؤ میں رفتار زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں رفتار اگر ہم وہاں جائیں گے تو وہ ہمیں بہا کر دوسری طرف لے جائے گا اور ہمارا رخ موڑ دے گا یا ہمیں چٹانوں کی طرف لے جائے گا یا ہمیں جھاڑیوں میں لے جاکر کے پھنسا دے گا جس سے ہم ڈوب سکتے ہیں اور ہمارے جانوں کا خطرہ ہو سکتا ہے